हाँ जी सर बैंक से बोल रहे हैं मैं गोपेश माथुर बोल रहा हूँ मुझे मेरे को सुपर स्टोर बनाना है उसके लिए लोन चाहिए था मेरा काम मकान बनाना सुपर स्टोर बनाना यही काम है यही मेरा मेन काम है और इसी के लिए मुझे लोन चाहिए था पचास करोड़ का नहीं नहीं नहीं मैंने अभी जो मकान बनाया था वो बेच दिया बेच के मैंने लोन उसका चुका दिया अब सुपर मार्केट सुपर मार्केट बना रहा हूँ सुपर मार्केट के लिए मुझे पचास करोड़ चाहिए मेरा पिछला कोई भी बाकी नहीं है

मेरे को अब सुपर मार्केट बना रहा हूँ तो इसमें दुकानें बहुत सारी बनेंगी तो मुझे कम से कम तीन साल के लिए चाहिए होगा और कम से कम पचास करोड़ चाहिए होगा इसके लिए आप एक काम करें अपने बैंक का कोई भी कर्मचारी या मेरे ऑफिस भेज दें वहाँ मैं उसको सारे दस्तावेज मेरे दिखा दूँगा जो भी आपको चाहिए तो उसके बाद फ़िर मैं बैंक में आकर मिल लूँगा तो आपका भी समय बचेगा मेरा समय भी बचेगा मेरा अभी मेरे अभी

ठीक है सर आप कल भेज दें अपने कर्मचारी को मेरे ऑफिस में वो मेरा ऑफिस भी देख लेगा और मेरे दस्तावेज़ भी देख लेगा फिर परसों मैं आपके बैंक आकर आपके जब तक आप पूछ लीजियेगा अपने सीनियर्स से अगर संभव होगा तो आप मुझे दे दीजिएगा और मेरे सारे दस्तावेज़ आपके पास आ ही जाएंगे ऐसा कर लेते हैं अभी तक मैंने जितना भी मैंने लोन लिया है मैं बताऊँ आपको पिछला जो मेरा काम ही यही है बिल्डिंग बनाने का मकान बनाने का तो उसमें तो पैसा बहुत सारा लगता है साहब तो वो मैंने समय पर चुकाया है कभी मैंने कोई किस्त बाकी रखी नहीं है तो मेरा पिछला जो मेरा रिकार्ड है वो बहुत अच्छा है तो कोई दिक्कत नहीं है ना तो आप कल कर्मचारी भेज देंगे

ठीक है ठीक है आप कल कह रहे है तो आप कल सुबह अपना कर्मचारी भेज दें और दोपहर बाद मैं आपके बैंक आ जाऊंगा तो एक ही दिन में काम हो जाएगा साहब ठीक है साहब ठीक है ओके ठीक है

ठीक है साहब धन्यवाद साहब धन्यवाद